خود کا بیچتے ہیں کیلا سیب انار سنترا کیوی سب کچھ ہے کیوی سو روپیے میں سو روپیے کی چار پھل بنانا ہے پچاس روپیہ درجن انار ایک سو پچاس کا ایک کیلو اچھا سیب لینا ہے تو سیب ہے ایک سو تیس میں ہوں کم زیادہ تو سب میں تو نہیں ہو پائے گا کسی کسی میں جس میں ہو سکتا ہے اس میں کر دیں گے سب میں نہیں ہو پائے گا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کوئی لینے آئے گا کہ بھیجنا ہے جی ٹھیک ٹھیک

ہاں سب چیز میں تو کم ہو نہیں سکتا جس میں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت کم کر دیں گے ٹھیک ہے ہوں وہی تو کہہ رہے ہیں سب میں تھوڑی نہیں ہو پائے گا کسی کسی میں کر سکتے ہیں یا ہر چیز میں تھوڑا ہم لوگ بھی تو دکان کے پرافٹ ہی کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو ہم لوگ کیسے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے